मां जंहिं ॻोठ में रहंदी आहियां उते असांजे माण्हुनि खे नचण करण जो ऐं चित्रकारीअ जो ऐं ॻाइण जो ऐं पेंटिंग जो हिननि ॻाल्हियुनि जो तमामु घणो शौक़ु आहे माण्हू अॻियां वधी वधी करे इहे ॻाल्हियुनि खे सिखणु चाहींदा आहिनि छोजो हिते जे माण्हू में इहो उत्साहु ॾाढो आहे त असांजो ॻोठ बि अॻियां वधे सभिनी खे ईअं लॻंदो आहे त असां पंहिंजे नमूने नचूं ऐं जेतिरो सुठो थी सघे ओतिरो असां ॻायूं ऐं कुझु माण्हू खे वरी लॻंदो आ त जेके इहे नचनि ऐं ॻाइनि वेठा उन्हनि ते असां बढ़िया बढ़िया पेंटिंगू ठाहियूं कुझु वरी माण्हू अहिड़ा आहिनि जो चित्रकारीअ में अवल नंबर ते आहिनि ऐं इहे असांजी ख़ासियत आहे असांजे ॻोठ जी त सभु माण्हू हिकु ॿिए खां वधीक सुठा आहिनि ऐं सभिनी खे अॻियां वधण जो तमामु घणो शौक़ु आहे इन करे असांखे इहो लॻंदो आहे त अगरि असांखे ॿाहिरां बि केर इन लाइ सुझाउ सुठा ॾियनि त कहिड़े नमूने असां ॿियो अॻियां वधी सघूं था त ओतिरो सुठो थिए छाकाणि त सभिनी माण्हुनि खे चाहे उए ॿुढा हुजनि चाहे उहे ॿार हुजनि सभिनी खे एतिरो त शौक़ु आहे अॻियां वधण जो जो उहे उन्हनि जा पेर त नचंदा ई रहंदा आहिनि बुज़ुर्ग बि उथंदे वेहंदे पिया पंहिंजी जुबान में ॻाईंदा ही रहंदा आहिनि